हमर सबके उम्र अब चालिसके पार कए गेल है हम सी डी डिलक्स बाइक रखले छियै आओर उहे पसन्द करै छी जे कम तेलमे जादा यात्रा करै छै इहेके लेल हमरा सबके पैसाके भी बचत होइ छै ई उम्र भी काफी हो गेल है अय के लेल इहेके बाइक हम पसन्द करै छी